नमस्ते सर सर फर्नीचर चाहिए था हमें ऑफिस और इस्कूल के लिए जी फर्नीचर में फर्नीचर में जैसे वह टेबल हो गया कुर्सी हो गई और सोफा हो गया हाँ हाँ वही वही सब चाहिए था हमें दरअसल ऑफिस नया नया ऑपनिंग हुआ है तो उसी के लिए चाहिए था तो किस रेंज का सर मिल जाएगा आपके यहाँ जी जी जी जी जी जी जी और यह चेयर का सर क्या दाम होगा चेयर का जी जी जैसे सर तीन चार किस्म की मतलब जैसे क्या लकड़ी की फाइबर की ऐसा कुछ नहीं सर तो हमें लकड़ी की ही चाहिए थी तो यह लकड़ी में कौनसी कौनसी लकड़ी का फर्निचर आप रखे हैं जी जी जी जी जी अलग अलग रेंज का होगा सर तो यह सागवान का क्या रेंज होगा सर जी जी जी कुछ कुछ कम सर कुछ कम बेसी हो जाएगा सर तो यह सर वह वगैरह भी मिल जाएगा सर आप टेबल वगैरह भी मिल पंखा ठीक है तो फिर आप बनवाइए हम आपके यहाँ ऑडर आकर लिखवा देते हैं तो वही है बीस टेबल और बीस कुर्सी और एक सोफ़ा फ़िलहाल के लिए अभी इतना दे दीजिए आप काम लगवाईए ना हम दुकान पर आकर आपका पेमेंट कर देते ठीक है ठीक है सर ठीक है